ہماری اردو زبان زندگی کے مختلف شعبوں میں کارگر ہے جہاں تک ادب شاعری اور فنی اظہار کی بات کی جائے تو ادب میں جیسے غزل ہے نظمیں ہیں یا نثر کی چیزیں ہیں فکشن ہے ناول ہے داستان ہے شاعری کی طرف غزل ہے نظم ہے قصیدہ ہے رباعی ہے یا اور بھی دیگر فنی اظہارات جیسے ڈائیلاگس ہیں فلموں میں اس کا استعمال بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے اردو زبان روز بروز ترقی کر رہی ہے اور مختلف کتابیں جو ہیں الگ الگ موضوعات پر مذہبی ملی ثقافتی تہذیبی کلچرل کتابیں ہمارے منظر عام پر آرہی ہیں جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں آنے والے زبان میں میں زمانے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اردو زبان ایک ترقی یافتہ زبان کے طور پر ابھرنے والی زبان ہے چونکہ یہ زبان تیزی سے روز بروز نوجوانوں میں شوق پیدا کر رہی ہے نوجوانوں میں خاص کر کے وہ نوجوان جو یونیورسٹیز سے جڑے ہوئے ہیں یا کسی بھی آرٹ فن سے جڑے ہوئے ہیں یہ زبان بہت اپروچبل ہے یہ زبان لوگوں سے جڑتی ہی جا رہی ہے اور روز بروز اس کا اظہاریہ بڑھتا جا رہا ہے لوگ شاعری کر رہے ہیں شاعری کی باریکیوں کو سمجھ رہے ہیں عروض ہے عروض کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ زبان اردو مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں ایک ایسی زبان کے طور پر سامنے آئے گی کہ جو لازمی ہوگی ضروری ہوگی اس کی مٹھاس اس کی شیرینی اس گفتار میں اس کا اس کی روش جو ہے کافی اپروچبل ہے اور لوگوں کو بہت متأثر کرتی ہے تو ادب شاعری اور فنی اظہار کہ جیسا کہ سوال تھا آپ کا کہ زبان کیسے استعمال ہوتی ہے تو بہت عمدہ طریقے سے یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے بہت بہترین طریقے سے اس زبان کو برتا جا رہا ہے اس کی لفظیات کو اس کی اس کی باریکیوں کو اس کی اس کے معنی و مفہوم پر غور کرتے ہوئے بہت ہی رعایت کے ساتھ تلمیحات کے ساتھ استعاروں کے ساتھ اور حسن تعلیل کے ساتھ یہ زبان برتی جا رہی ہے اور آنے والے زمانوں میں یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ زبان ترقی کرے